ہيلو السلام عليكم جى مجھے ايک چھوٹى ٹيكسى چاہيے چار افراد كے ليے تو كيا وہ اس وقت موجود ہے اور اس ميں كيا سہوليات ہے اور كتنے پيسے لگيں گے اسے مجھے يہاں سے گلبرگے تک جانا ہے اور كيا كيا سہوليات ہيں آپ کى ٹيكسى ميں اور اگر ميں چھ افراد كى ٹيكسى لوں گى تو اس ميں كيا كيا سہوليتيں موجود ہوں گى جى حيدرآباد سے گلبرگہ جانا ہے تو اور كتنے پيسے لگيں گے اگر ميں چار افراد كى ٹيكسى لوں گى تو اور چھ افراد كى بھى تو كيا آپ مجھے ان دونوں ٹيكسيوں كى معلومات كر كے بتائيں گے اگر آپ مجھے ساری سہولتيں بتا ديں گے تو ميں آپ كى ٹيكسى بک كر لوں گى چھ افراد كے ليے بھى